आमच्या वाठारान आमच्या वाठारान शिगमो कार्निवल्स सनबर्न सांजाव हे उत्सव मनयता जातून पर्यटक वांटेकार जांव शकतां शिग शिगम्याक जे आसात जे लोक खूब खूब म्हणजे खूब गर्दी जातां आनी शिगमो आमचो शिगमो खूब कडेन जाता जशें बार्देश तालुक्यांत जशें म्हापसा जाता फोंडा जाता आनी खूब कडेन जाता तशेंच कार्निवल लेगीत कार्निवलाक लेगीत लोकांची खूब गर्दी आसता सन तशेंच सनबर्नाक भायले गोंयच्या भायरचें लोक येतात फोरेनर्स येतात खूब खूब लोक येता खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा ते लोक येतात आनी मनयतात तशेंच सांजाव जो आसा हो क्रिस्तांव धर्माचो जो सण आसा तरी लेगीत हिंदू सगळें सगळें लोक एकठांय येवन हो सा उत्सव मोठ्या दब्याज्यान मनयता